एक जून एकोणशे णव्याण्णव ह्या दिसा हांव जल्माक आयिल्लें पंदरा ऑगस्ट एकोणशे पंचेचाळीस ह्या दिसाक भारत स्वतंत्र जाल्लो पंदरा मार्च दोन हजार तेरा ह्या दिसा म्हज्या खाशेल इश्टाचो वाडदीस पंचवीस मे दोन हजार एक ह्या दिसा म्हज्या इश्टिणेचो वाडदीस पंचवीस सप्टेंबर दोन हजार पंदरा ह्या दिसा म्हज्या आवयचो वाडदीस